हांवें एक पुस्तक वाचिल्लें पाशाणकळी म्हणून कोंकणीन लेखक आशिल्ली ज्योती कुंकळकार आनीक हें पुस्तक खूब प्रभावीत करपी आशिल्लें कारण हातून एका चलयेचें जिवीत आशिल्लें जें आपल्या सपनांनी जगता आनी ताका दिसता की आपल्याक लोकांनी रेस्पेद दिवचो रिस्पेक्ट करचें आनी तें दादल्या कडसून थोड्यो अपेक्षा बाळगिता पूण जेन्ना जेन्ना तें अशें करता तेन्ना तेन्ना तेका दादल्या कडसून सूख म्हणटा तें मेळना लोक तेचो फायदो घेता आनी अखेरेक ते संवसाराक विट्टा आनी हें घर सोडून वता आनीक जेन्ना तें वता तेका सगलींच चिंतनां याद येवपा लागता ही जी एकंदरीत आमी पाशाणकळी नांवाची ल्हानशी कादंबरी हांवें जेन्ना वाचलीं तेन्ना म्हाका दिसून आयलें की कशेतरेन एक बायलेचें विचार विश्व आसता कशे तरेन लोक तिचो फायदो घेता कशे तरेन बायल हें सगलें जाणून बुदून लेगीत ह्या संवसारान जगत वता आपलें शोशण करपाक दीत वता हें सगळें म्हाका त्या कादंबरींतल्यान कळ्ळें आणी तातूंनसून म्हज्या खूब मनान विचारान परिवर्तन आयलें आनी बदल घडून आयले दुसरें म्हटल्या हांवें खंयचेंय वाचक पंगडाक म्हजी नोंदणी केल्या काय म्हूण तशेंच जर हांवें आमच्या एक वाचक विश्व म्हणून एक आमची एक संस्था आसा तातून भितर हांव म्हज्या नांवाची हांवें नोंदणी केल्या आनीक तातूंतल्यानूच हांव म्हजी वाचनाची भूक भागयता हांव जेन्ना वेळ मेयटा तेन्ना ह्या तेन्ना ह्या संस्थेच्या ह्या पंगडाच्या हांव वाचनालयांत लायब्रींत वतां आनी थंयसर पुस्तकां वाचतां आनीक अशें तरेन म्हजी वाचनाची हांव भूक भागयतां वाचन हें महत्वाची गजाल आसा जेका मनशाचो विकास जावंक जाय जाल्यार वाचनांतल्यानूच मनशाची मानसीक विकास जावपाची शक्त तांक आसता ती वाडटा आनी ताका लागून वाचन एक महत्वाचो घटक आमच्या मुखार मनशाच्या जिवितान थारता पुस्तकांतल्यान जे विचार आसा ते आमचे मनाक प्रभावीत करतात आनी स्वताच्या विसव आशिल्ल्या वेळार तें वाचिल्लें कारणान तें आमच्या मनांत घट्ट घर करून वता आनी हाकाच लागून वाचन एक बरें माध्यम आसा गिन्यान मेळोवपाचें स्वताक परिवर्तीत करपाचें आनीक समाजा विशीं आमच्या जगण्या विशीं जिविता विशीं सरभोंवतणी विशीं जाणून घेवपाचें